लाइन से हम लोगों को बहुत खतरा है क्योंकि यहाँ लाइन से कितने लोगों की फसलें नुकसान हो जा रही हैं जिस जिसमें गेहूँ गेहूँ गेहूँ नुकसान लाइन से गेहूँ नुकसान हो गया है सरकर मुआवज़ा नहीं दे पा रही है और लाइन से हम कैसे बचें जैसे किसी को अगर लाइन मार दे तो उस व्यक्ति के शरीर को हम पूरी तरह से राख से उसकी मालिश करें और दूध में हल्दी डाल कर उसको पिलाने से वो व्यक्ति ठीक हो जाए हो जाए वो हो जाता है और जैसे अगर किसी को लाइन अगर किसी को लाइन कोई व्यक्ति अगर लाइन में सट गया है तो उस लाइन को हम डंडे के सहारे उसको हटाएँ हाथ से उसको नहीं छूना चाहिए जब लाइन कट जाती है तो हम लोगों को तकलीफ भी होती है जैसे कि पंखा नहीं चल रहा है इनवर्टर नहीं चल रहा है टी वी नहीं चल रहा है सारी दिक्कतें हम लोगों को लाइन से हो रही है और